مجھے ڈانس میں کتھاکلی ڈانس بہت پسند ہے جیسے کہ وہ ڈانسوں کے اسٹیپ مجھے بہت ہی پسند ہیں ان وہ ڈانس کتھاکلی بہت ہی اچھے سے کرتے ہیں اور ان کو ان کے جو ڈریسز اور ان کا جو میک اپ ہوتا ہے مجھے کتھک کلی ڈانس کا بہت پسند ہے اس لیے مجھے کتھاکلی ڈانس کرنا بہت پسند ہے اس لیے میں زیادہ تر ٹی وی ڈراموں وغیرہ میں کتھاکلی ڈانس ہی دیکھتی ہوں کتھاکلی ڈانس ہی دیکھ لوں ان ڈرامے میں مجھے یہ سب ہی پسند آتے ہیں میرے گھر والوں کو بھی کتھاکلی ڈانس اور میری فرینڈس کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں کتھاکلی ڈانس میں مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں